ओना तऽ बहुत भौतिक पोथीसभ जेना पढ़यमे समझयमे बेसी जे छै से निक छै बहुत ही भौतिक पोथी छै जाहिसँ लोक बेसी समझि सकय या समझिके लिए या पढ़यके लिए भौतिक पुस्तक पोथी ही जे छै से जादा जे छै से महत्वपूर्ण छै जादा जे छै से उपयोगी छै जादा जे छै से ओकर जे छै से व्यवहारिक हेतै लेकिन आइकाल्हिके जे समय छै ओ समयमे इलेक्ट्रॉनिकीके जे छै से जमाना छै इलेक्ट्रॉनिक जे छै से जेना छलय जे कम्प्युटर छै या मोबाइल छै या अन्य अन्य उपकरण छै ओसँ जे छै से लोग काफी जे छै से काजके गति दए छै बहुत तेजीमे जे छै से अखन जे छै से इलेक्ट्रॉनीकीके व्यवहारसँ जे छै से लोककेँ काज सरल भेलइ हँ ओना जे छै से लोकके जे छै से काफी समय लागैत रहय तऽ ई इलेक्ट्रॉनिकीके युगमे जे छै से ओकर काजके गति दए छै लेकिन ओहिमे एक्सपर्ट जे छै ओ एक्सपर्ट एकरा जे छै से ओ काजके गति दए छै लेकिन जे इनिशियल स्टेज पर छै जे सीखै वाला छै तऽ ओ जे छै से ओकरा बहुत ही बेसी उपयोगी हेतै कियातऽ ओहिमे जे छै से ज्यादा समय दए सकय छी ओकरा अपना हिसाबसँ सोचि सकय छी समझ सकय छी लेकिन इलेक्ट्रॉनिकीमे जे छै से एतेक समय जे छै से नहि भेट सकयैया तऽ ओकरा जे छै से मुख्य रुपसे ई कहल जा सकैयऽ जे भौतिक पुस्तक जे छै ओ पढ़ैमे या समझैमे बेसी जे छै से कारगर हेतय लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी जे छै ओ जे एक्सपर्ट पढ़ि लेलकय एक्सपर्ट भए गेलय ओ ओकरा लिए जे छै से ई बहुत उपयोगी हेतय काजके गति देबऽमे जे छै से ई बहुत जे छै से उपयोगी हेतै